एह् साढ़ा जम्मू जेहका एह् बी इक टूरिस्ट स्पाट होना चाहिदा

जम्मू गी प्रमोट करना चाहिदा इस आस्तै जम्मू गी बी इंडिया जेहकी जगह न इ'नेंगी प्रमोट करना चाहिदा साढ़े सरकार आई ऐ इ'नेंगी बी एह् स्टैप लैना पौना कि साढ़े जम्मू दे बड़े सारे ऐरिये जेह्के फार फ्लंग ऐरिये न जियां डडू आई गेआ डडू आई गेआ जखेड़ आई गेआ लाटी आई गेआ बाकी सुद्धमहादेव आई गेआ चनैनी आई गेआ एह् साढ़े फार फ्लंग ऐरिये इ'नेंगी बी मानतलाई आई गेआ इ'नेंगी प्रमोट करना चाहिदा ताकि टूरिस्ट जेह्का ऐ असानी कन्नै इ'नें इलाकें च जाई सकै शिड़कै दा जाल बिछे तैह्ल्लू गै डिवेल्पमेंट होई सकदी ऐ साढ़े बड़ सारे ऐरिये जियां बसंतगढ ऐ बसंतगढ राएचक कदवाह ऐ पनाड़ा ऐ इ'नेंबी इ'नें इं'दे उप्पर बी तवाज्जा देनी चाहिदी ताके एह् बी एह् डिवेल्प होई सकन हून साढ़ी हकूमत गी बी एह् करना चाहिदा हून के एह् ऐरिये जेहके प्रमोट होन हून जियां पत्नीटाप ऐ बटोत ऐ सन्नासर ऐ तो एह् नेशनल हाईवे श्रीनगर गी जाने दी बजह कन्नै श्रीनगर जाने दी बजह कन्नै इत्थै जेह्ड़ी के थोह्ड़ी डिवेल्प एह् ऐरिये जेहका डिवेल्प ऐ डिवेल्प ऐ कि जे कीते उ'नें लेकिन साढ़े ऐरिये जेह्के उ'नें निगलेक्ट कीता ऐ श्रीनगर दे तुस दिक्खो उत्थे बर्फ पौंदी ऐ बर्फ साढ़े ऐरिये च बी पौंदी ऐ तो उत्थें विंटर स्पोर्टस चलदी ऐ लेकिन साढ़े ऐरिये च दिक्खो बर्फ ते इत्थे बी ऐ लेकिन इत्थे कोई डिवेल्पमेंट नेईं ऐ इत्थे कोई तरक्की नेईं ऐ अगर होऐ ते इत्थे बी ऐ गेमां जेह्कियां न स्पोर्टस दियां इत्थें बी चली सकदियां बर्फ ते इक्कै जेही पौंदी ऐ लेकिन ऐरिये जेह्के न ओह् डिवेल्प नेईं होए ते अस एह् चाह्न्नें कि गोरमेंट गी इं'दे उप्पर तवज्जा देनी चाहिदी टूरिस्ट स्पाट जानि के बनाने चाहिदे हून जियां डडू मेन ऐरिया ऐ अच्छा नुआढ़े कन्ने धार सयोज ऐ धार सयोज कन्नै गै लगदी ऐ होर परली साइड पिछली साइड जानि के भद्रवाह पौंदा ऐ भद्रवाह दिक्खो किन्नी किन्नी डिवेल्पमेंट ऐ कि के ओह् टूरिजम दे अंडर आ ए दा ऐ साढ़े ऐरिये च जेहके टूरिजम दे अंडर नेईं ऐ तो इत्थे बी अगर इ'नें बी इ'नें बी जानि के प्रमोट कीता जा टूरिजम जेहका ऐ इत्थें बी अपना कम्म जेहका स्टार्ट करै ते साढ़े बी ऐरिये जेह्के न ओह् जानि के अपना कम्म जेहका करी सकदे न में इक होर आक्खना चाह्न्नां के जम्मू गी हर लेहाज कन्नै इ'नें निगलेक्ट कीता ऐ जम्मू गी हर लेहाज कन्नै जिन्ने बी बिच्च एह् हुकमरान रेह् जां कोई सरकारां रेइयां उ'नें सारें गी जम्मू गी जम्मू दे किश ऐरिये जेहके न उ'नेंगी निगलेक्ट कीता गेआ किश नेईं बड़े सारे ऐरिये जेह्ड़े न निगलेक्ट कीता में एह् चाहन्नां कि कम से कम सरकार गी जानि के तवज्जा देनी चाहिदी होर इ'नें ऐरियें गी टूरिजम दे अंडर लाया जा ताकि बड़े सारे लोक जेह्के न एह् इस ऐरिये बिच्च बी जान होर इ'नें लोकें गी ओह् करी सकन जानि के पता लग्गे के हां भाई आस्ता आस्ता इ'नेंगी बी पता लग्गे कि भाई अस बी साढ़ा ऐरिया बी जेह्का टूरिजम दे अंडर आई गेदा थैंक्स